ناسک ضلع میں مقامی کھیل اور تفریحی سرگرمیاں کمیونٹی کے احساس میں شامل ہونے میں مدد فراہم کرتی ہیں اور لوگوں کو متحد کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جو مشہور کھیل ہیں وہ ہیں کرکٹ کرکٹ نے اسپیشلی عام لوگوں کے بیچ درمیان کافی عوام کے درمیان کافی جگہ بنائی ہے اور یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہر ایک کی دلچسپی مشترکہ ہوتی ہے اور لوکلی جو ہیں تو ٹورنامنٹس کا الگ الگ محلوں اور اور کالجوں میں انٹر کالجیٹ ٹورنامنٹس طے کیے جاتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے لوگوں کو کمیونٹی کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں اس کے علاوہ اسکولوں اور کالجوں میں بھی الگ لگ طریقے کے اسپورٹس جیسے کہ کھو کھو فٹ بال کرکٹ اور دوسرے اور بھی بہت سارے کھیل ہیں جس کو ضلع ناسک نے ما الگ الگ موقعے پر آیوجت کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اور پھر وہاں پر الگ الگ لوگ اف کمیونٹی کے الگ الگ لوگ آتے ہیں اور پھر مقامی کھلاڑیوں کو موقع فراہم کرتے ہیں اس کے علاوہ گاؤں گاؤں میں جو لوکل چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں آس پاس کے وہاں پہ میلے وغیرہ لگتے ہیں جو مختلف قسم کا کلچرل پروگرام اور تفریحی پروگرام کا کو ان میں حصہ لیتے ہیں اور وہ وہاں کے وہاں پر وہ بھی وہ بھی ایک ذریعہ ہے جو کمیونٹی کے افراد کو ایک ساتھ لاتا ہے اس کے علاوہ ناسک شہر اب ایک طریقے سے اور بھی مشہور ہونے لگا ہے کی مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں کمیونٹی میں متحد ہونے کے باوجود بٹ لیکن الگ الگ مذہب کے لوگ الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے جو ہے تو تنظیمیں اور کمیونٹی کے حساب سے دعاؤں کا یا پھر اجتماع کا اس قسم کا انتظام کرتے ہیں اور یہ جیسے کے اجتماعی شادی ہو گئی یا پھر اجتماع کا فنکشن ہو گیا تو یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے جب الگ الگ کمیونٹی کے لوگ اور بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ اور بھی لوکل کھیل کھیل ہیں جو جس میں کیا جس میں لوگوں کو اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع ملتا ہے